گڈ مارننگ سر جی سر سر ٹکٹ ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی سر سر ٹکٹ بک کرتے ہیں کیا آپ جی سر سر مظفر نگر سے یہ الہ آباد کے لیے ٹکٹ بک کرانا تھا جی سر جی سر جی جی نہیں اپنی گاڑی تو ہے سر لیکن کیا نام ہے ٹرین وغیرہ میں سہولت رہتی ہے

جی جی اے سی کا مل جائے گا جی سر فسٹ اے سی سیکنڈ اے سی تھرڈ اے سی کوئی بھی ہو جی سر

جی سر جی سر ہم فیملی کے ساتھ ہیں جی سر

جی سر جی تین ٹکٹ فل ہے اور دو ہاف

اچھا سر دیکھ لیجیے سر دیکھ لیجئے ہم ویٹ کرتے ہیں سر

جی چیک کر لیجیے سر

ٹھیک ہے سر ہم ویٹ کرتے ہیں چیک کر لیجیے

جی سر جی جی گاڑی نمبر کتنا ہے سر

اچھا سر یہ تو بہت لیٹ میں پہنچاتی ہے لیٹ کر دیتی ہے جی سر جی

جی سر سر اور کوئی ٹرین دیکھ لیجیے

جی سر جی جلدی ہے اور ٹرینیں وقت لگا دیتی ہیں سر

جی سر چیک کر لیجیے سر

کر لیجیے ہم ویٹ کرتے ہیں جی سر

جی سر اچھا سر

فسٹ اے سی میں جی ٹھیک ہے سر جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سر جی بک کر کے واٹسایپ کر دیجیے آپ سر

جی واٹسایپس سے پیمنٹ کر دیتے ہیں آپ کا ٹھیک ہے سر اوکے سر شکریہ